मां तव्हांजे एयरलाइंस में शिकागो खां यूस्टन ताईं टिकट बुक कराई हुई पर असांजी कारोबारी मीटिंग रदि थियणु वई त इन लाइ इन तव्हां इन टिकट खे आरक्षण खे रदि कयो त अॻिते लाइ रिफंड ॾियाओ या फ़िर अगली तारीख़ जी यात्रा जी टिकट कराए ॾियो तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी तव्हां इहो असांजो कमु सहूलियत ॾई सघो था त ज़रूरु ॾियो त असांजो जेको आहे अॻिते दिक़त न थींदी असांखे टिकट बि मिली वेंदी असांजी यात्रा बि पूर्ण थी वेंदी